हमारे यहाँ खिचड़ी को बहुत अच्छे से मनाते हैं खिचड़ी को जैसे नेड़ुवा बाँधते हैं मुखदल बाँधते हैं और गोलैया बाँध देते हैं और ढोढी बाँधते हैं तिलवा बाँधते हैं सब तमाम अच्छे से शुभ मानते हैं खिचड़ी का और खिचड़ी बनती है पूजा पाठ होता है सब कुछ अच्छे से हमलोग मनाते हैं जैसे कोई बाभन आया तो उनको हमलोग खिचड़ी बनाकर और गोलैया ओल अढुवा वह सब दे देते हैं उनको दान करते हैं अच्छे से मनाते हैं अच्छे जाता है फिर उसके बाद होली पड़ता है तो होली के दिन अच्छे से कर मार्केट जाते हैं तो कलर ऊ लाते हैं तो कपड़े ओ पहनकर सबको कलर ब जाते हैं मनाते हैं कलर लगाते हैं सब कुछ गुजिया बनता है गुलाब जामुन बनता है और पापड़ी सापड़ी बनता है पापड़ी ओ सब तमाम बनता है यही सब होता है अपना हमलोग बना बनाकर सब अच्छे से मनाते हैं अच्छे से मिलते हैं होली को तो खूब नाच गाना सब बढ़ियाँ से होता है अच्छे से मनाते हैं और देखिए दीपावली को भी लक्ष्मी की पूजा होती है मार्केट से जाते हैं रंगोलियो खरीदकर लाते हैं रंगोलियो बनाते हैं रांगोली बनाते हैं सब कुछ करते हैं नए नए कपड़े पहनते हैं लक्ष्मी जी की पूजा होती है रंगोली घरे में खूब पूजा पाठ होता है सर सफ़ाई होता है और खूब घर सजाते हैं बाहर रंगोलियो खूब बनता है लाइट साइट खूब बढ़ियाँ से सजाते हैं मोमबत्ती दीयली खूब जलाते हैं लक्ष्मी जी को बुलाते हैं जगमग जगमग खूब करता रहता है घर भी जगमग करता है ऐसा लगता है कि जैसे लक्ष्मी जी आ गई हैं हमारे घर पर ऐसा हमलोग मानते हैं मर मीठा बन मीठा बनता है बढ़ियाँ रसगुल्ला ओ बनाते हैं घर पर अपना लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं सब कुछ करते हैं सब लोग मिलते जुलते रहते हैं यही सब हमलोग हर त्योहार मनाते हैं और जैसे कि बम्बई रहते हैं तो डान्डिया बहुत देखिए बाम्बे में डान्डिया नवरात्रि में होता है तो डान्डिया में कपड़े उ पहनकर अच्छे से नाचते हैं डान्डिया करते हैं खूब बढ़ियाँ लगता है डान्डिया करने में तो सबसे अच्छा लगता है बाम्बे में सबसे मशहूर है डान्डिया हमको तो यही त्योहार में बहुत बढ़ियाँ लगता है डान्डिया करने में और त्योहार है तो सब लक्ष्मी जी का यह सब पूजा पाठ करने में अच्छा लगता है सब त्योहार का और नवरात्री में देखिए पूजा पाठ होता है यही सब त्योहार ओ पड़ता है होली और का और गुड़ी पड़ती है गुड़िओ को गुड़ी यहाँ पर हमलोग गुड़ी में गढ़ई पोखरा कहा जाता है गुड्डा बनाकर उसमें भाई और बहन और जाती है पर तो उसको बनाकर तब वहाँ पीटकर लाते सब कुछ करते रहते हैं बहुत बढ़ियाँ लगता है यह भी त्योहार बहुत अच्छा लगता है गुड़िआ का भाई बहन का रिश्ता रहता जैसे रक्षाबन्धन है राखी बन बहनें बहना भाई को बाँधती है कितना अच्छा लगता है फ़ोटो सब लेते हैं अपना सब करती हैं दीपावली में फ़ोटो लेती हैं सब कुछ करती हैं इसमें भी वहीं यह सब त्योहार बहुत बढ़ियाँ होता है त्योहार में हिन्दू लोग का यह सब आता है और ईद में जैसे मुस्लिम लोग का ईद मनाते हैं कि अपना ईद मनाते हैं साल भर में पड़ता है तो उन लोग का लिए बहुत बड़ा त्योहार है जैसे हमलोग का दीपावली है होली है यह सब त्योहार कितना बड़ा है कि हमलोग अच्छे से पूजा पाठ करते हैं तमाम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं सब कुछ वैसे ईद मानते हैं हमलोग तो ईद में भी अच्छे से मनाते हैं हमारे आसपास मुस्लिम हैं तो ईदो बहुत बढ़ियाँ से करते हैं बहुत बढ़ियाँ से सब बेस्ट होता है अच्छा रहता है सब त्योहारो बढ़ियाँ करते हैं सब वैसे हमलोग का भी बढ़ियाँ क्रिसमस होते हैं बैसाखी क्रिसमिस बढ़ियाँ होता है सब बढ़ियाँ होता है भाई अच्छा त्योहार करना चाहिए बहुत बढ़ियाँ होता है